तुसें अपनी बड्डी कुड़िया दा ब्याह् कि'यां कि'यां हा कीता पैह्लें कड़माई होई ही भी कड़माई होई भी पैह्ले जमान्ने दिंदे होंदे हे गुड़ दिंदे होंदे हे पंज रुपए दिंदे होंदे हे कड़माई होई दी ही भी बराती औंदे हे ओह् होइयां कड़माइयां बराती आये उठी ब्याह् होइये भी बन्धे बनाये दाज़ दित्ता गैह्नें दित्ते ते इक बालूं दित्ता इक पैरें पेल्लां दित्तियां हत्थै ई मरीदे दित्ते कन्नै ई झूमके दित्ते ते वैसे कोई दालीं बनाइयां कोई चौल बनाये

कपडे़ सेआए मित्तियां पोत्तियां कीतियां गाना बजाना बजाया भी भेजी ओड़ी कुड़ी घरै ई भी सोह्रे घर गेई उठी भी आई दोबारा भी कन्नै पाई देओ केह् भाज्जी आखदे कन्नै भाज्जी पाई देओ कुदै पतासे पाई दित्ते कुदै बरफी पाई दित्ती कुदै कि'यां बनदे कुदै भी ओह् केह् कीता ते मट्ठियां पाई दित्तियां सोह्रे घर भेजी